हिंदी भाषा ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष चौदह सितम्बर को मनाया जाता है हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है जिस प्रकार हिंदी हमारे भारत देश को दर्शाता है उसी प्रकार हिंदी बोलने में हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है भारत की स्वतंत्रता के बाद चौदह सितम्बर उन्नीस सौ उनचास को संविधान सभा में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राज्य भाषा होगी इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा के के अनुरोध पर सन उन्नीस सौ तिरपन से सम्पूर्ण भारत में प्रति वर्ष चौदह सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हिंदी भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल बहुत ही ज़्यादा सटीक और बहुत ही प्यारी भाषा है हिंदी भाषा बोलते समय हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है हिंदी भाषा में मेरा सबसे पसंदीदा वाक्य शब्द है नमस्ते नमस्ते बोलते समय हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं और नमस्ते बोलने पर सामने वाला व्यक्ति भी हमें बहुत ही ज़्यादा शिक्षित एवं बहुत ही ज़्यादा समझदार समझता है नमस्कार हम उन्हें ही बोलते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं दोनों को बोल सकते हैं नमस्ते एक आदर व सम्मान वाला वाक्य है